ہیلو کیا آپ برگر کنگ سے بات کر رہے ہیں میں نے ایک چکن برگر آرڈر کیا تھا فائیو ٹو نائن ون کوچہ رحمان وہ ایڈریس میرا تھوڑا غلط ہوگیا ہے آپ پلیز ڈبل ون نائن سیون کلیان پر اس آرڈر کو ڈلیور کر دیں گے